बैक साइड में जो आप बोलते हैं मछली पकड़ने के लिए वो तो थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन हम लोग जैसे आपको मछली पकड़ते हैं दूसरा टाइप हम पकड़ते हैं ज ताकि उ कैसे फेंका जाता है कैसे मछली फंसाया जाता है क्योंकि उसमें अच्छा रहेगा रह गया मछली फँसाने के बाद मछली मछ्ली फँसाने के लिए आपको हर ढंग फँसने पड़ता है कोई दूसरे टाइप का फसाता है कोई दूसरा टाइप फँसाने है इसलिए मछली को ये सही ढंग से फसाए सही रहेगा मछली को जाल फेंकने के लिए आपको बैक साइड भी आपको मछली फँस सकता है लेकिन हम लोग जैसे फँसाने हैं उसमें हमको अच्छा रहेगा बैक साइड फँसाने के मछली दूसरा कारण हो जाता है हम लोग दूसरा टाइप फँसाते हैं जाल खींचने वाला वो अलग आता है फेंकने वाले अलग खींचने वाले तो वो भी सबसे बेहतरीन रहेगा और फेंकने वाला जाल तो आता है थोड़ा बहुत कम उसमें मछली आपको उतना फँसे न अभी जाल खींचने वाला जो होता है आप किधर मछली है वो तो अपना अपना आपको अंदाज़ भी अब अभाव भी आ जाएगा उस टाइम में उस साइड आपको मछली फँस सकता है और फेंकने वाला जाल उसमें आपको अभाव नहीं रहेगा जिस तरह मछली आप पकड़ पाएंगे उसमें ये जो होता है गड्ढे में गिर गया और कहीं झाड़ पर अटक गया और जंगल पर अटक गया उसमें नहीं होता है खींचने वाले जाल में वो नहीं होता है वो अपना हाथ से भी हटा सकते हैं पेड़ से भी हटा सकते हैं उसमें जब मछली फँसने का सही तरीके होता है